जय झूलेलाल हांजी असांजो ब्यूटीक़ आ तवां चङो चओ चओ अछा अछा त तव्हांखे हिते असांजे हिते ॾाढो सुठो कलैक्शन अथव तव्हांखे छाजे लाइ खपेव जंहिं महिल तव्हांजी धीअ लाइ खपेव की परिवार जे लाइ खपेव अछा हा हुन लाइ बि असांजे हेॾे हा असांजे हिते वै हांजी तव्हां तव्हांखे तव्हांखे जीअं वैराइटी खपेब हू मिली वेंदव तव्हांखे जेके कलरु में खपनि न उहा बि असांजे हिते अवेलेबल अथव तव्हां ॻाल्हि कयव हिन सभिनिन जो सेम कलरु खपे उहो बि असांजे हिते अथव तव्हां हा हा हो ताईं ॻाल्हि सही अथव तव्हां सही जाइ ते आया आहियो असां रेट बि रिजनेबल अथव तव्हां चोइस करे वठो असां उन असां उन हिसाब सां असां भाव डिस्कस करे छॾींदासीं हिन जो वांदो न आहे बाक़ी तव्हां ॻाल्हि कयुव तव्हांजी धीअ जी चोइस हिकदमि अलॻि आहे त तव्हां मूंखे कलरु ॿुधाए सघंदा आहियो तव्हांखे कहिड़े कलरु में खपेव ऐं नईं अलॻि अलॻि पैटर्नूं बि मिली वेंदव हा त हा त लाइट कलर में पीच कलर आहिनि पर्पल कलर आहे ऐं लाइट ब्राउन आहे उनमें ॾाढा कलर अथव तव्हां हिकु ॾिसी वठो हिकु दफ़ो शॉप में अची ब्यूटीक में अची करे ॾाढा मस्तु पीस अथव न न तव्हांखे कचो मालु कचे में खपेव त कचे में मिली वेंदो हुनखे सुबण लाइ असांजे हिते टेलर बि आहिनि ऐं तव्हां कुझु रेडिमेड पीस त वठो था रेडिमेड पीस जी कोई फिटिंग करिणी आहे या कुझु चीज ढिलो करणो आहे त हुन लाइ बि टेलर अवेलेबल अथव तव्हां हिते अॻोपोइ कराए करे हेॾो पैक टू पैक खणी वञी सघंदा आहियो हा त तव्हां मंझंदि जे टाइम ते ईंदव न त असां तव्हांखे सॼो ब्यूटीक असांजे जेका बि पीस आहिनि असांजो मेन पीस आहे त असां तव्हांखे मंझंनि जे टाइम ते सुठे रेट सां ॾेखारे सघंदासे मंझंदि जो ॿारहें बजे जे आसि पासि तव्हां अची वञो सुभाणे हा जी ओके जय झूलेलाल